हँ हँ

अही हाँ हाँ तऽ हूँ हाँ तऽ ओहए कनी चाही आओर एकर बीज वीज सब जी हाँ से तऽ अइ तऽ कहलियै जे बढ़िआँ क्वालिटीके कतहुँ ब्यवस्था भऽ जइतै बीज तीज तऽ कनी करितहुँ हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा एकर बीज तऽ कतऽसँ फेर उपलब्ध हाएत

बीज कतऽ अपने इमहरे भेट जाएत कि कतहुँ बाहरसँ आनऽ पड़त हूँ हूँ फेर देखऽ पड़त कनि ओ हूँ हूँ हँ हँ तऽ ओहए कहलिअनि जे एक बेर सम्पर्क कऽ ली हँ हूँ ओ जहए सोचलियै हँ जे एक बेर बात करब एहिपर कएल जाए तहन जे अपना मिथिलाके तऽ खास चीज छियै एकर माँगो मार्केटोमे बढ़िआँ भेटैत छै तहि आइ पर देखियौ आओर एक तऽ आओर सुनू ने

ठीक ठीक ठीक